हैलो हा मम्मी मां हिते हिते आईमाव थी चैंबूर में मुंहिंजी साहेड़ी वटि घुमण त हिते हा त हिते त जाम मस्तु मस्तु आईटमूं आहिनि कुझु वठी अचां छा हा हा हिकु हिकु ॼमूं बि अथव ॼमे नाले जो हिकु मिठाई वारे जो दुकानु बि आहे हिते नज़र त अचे पियो त छा वठी अचां मां तव्हां लाइ अच्छा त ॼमे जी हूअ खपनव ऐं मां न हिते आईं आयां हिते न हिकु गार्डन अथव एॾो मस्तु अथव सभु रांदियूं पिया कनि हुते सुबुहु जो एक्सरसाईज पिया कनि असां सुबुहु जो ई हिते पहुची विया हुआसीं त हिते न जूतनि जा बि जाम दुकान अथव फेमस त तव्हांजे लाइ हितां खां बाटा वारे शो रूम मां कुझु वठी अचां छा हितेजा बाटा वटि न कलेक्शन जाम अथव अच्छा ॿियो छा खपेव ॿियो छा वठी अचांव

हा हा हिन वटि आहिनि उते पई घुमाव थी ॼमे वारे जो दुकानु आहे उनजे पासे में ई उहो दुकानु अथव थूले गांठियनि जो त उन्हनि खां उहो वठी अचां हा हा ऐं ॿियो छा वठां तव्हांखे कुझु अहिड़ो आहे की पोइ मां इनखां वठी अचां

हा जाम चङो अथव हिते मूंखे ॿुधायो थोरा मिर्च तव्हां चओ पिया घर में मिर्च खपनि कहिड़ा ॻाढ़ा अच्छा टेकचंद जो दुकानु ओके ओके त उनजो कहिड़ो टाइम आहे छा मम्मी हिते वरी हींअ न मां वञां त पोइ हूअ दुकान बंदि थी वञे अच्छा अच्छा त घणे वक़्तु घरु केतिरा मां ॻाढ़ा मिर्च वठी अचां पाउ बसि थींदा कलर वारा अच्छा ठीकु आहे त हीअ घणे ॾींदो मूंखे घणा अच्छा ॿ सौ रुपिया था ठीकु है अगरि पोइ सही न ॿुधाईंदो त मां तव्हांखे वरी फोन कंदीमाव ऐं हिता न हिकु खीचनि वारो बि अथव पर मूंखे उल्हास नगर जो सुठा था लॻनि खीचा त ट्राई कंदड़ वास्ते वठी अचां अच्छा हिकु में चारि खीचा अथव त घणा पैकेट वठां मां अच्छा पनीर बि ठीकु आहे मां हिन पनीर वारे खां वठी थी अचां पाउ पनीर बसि थींदव है न हा हा त हाणे तव्हां छा चयव मूंखे ॼमूं घणा तव्हां ॼमूं ॿुधायव न ॼमे खां घणा वठी डजन ॼमूं वठी अचांव ऐं हिकु ॼमूं अथव टीहे रुपये जो हां चवे थो भाई हा ऐं सिंगर जी मिठाई केतिरी वठी अचां अधि किलो बसि मम्मी हिते साही मिठाई बि अथव साही मिठाई खपेव छा अच्छा ठीकु आहे हा ऐं ड्रेस में कहिड़ो मोकिला जो जो स्टेंड वठी अचां की ख़ाली कुर्ती खपेव हुन लेडीस कार्नर वारे खां प्लाज़ो जो सॼो सेट न हा वो वेठो अथव तव्हांजी एक्सेल साईज़ आहे न मम्मी ॾिसो वरी मां तव्हांखे वरी बि फोटो मोकिलिंदाए माव त तव्हां मूंखे ॿुधाएजो बराबरि आहे की न आहे ठीकु आहे त मां वरी फोन ते ध्यानु रखजो मां तव्हांखे फोन थी कयांव हा हा हा मम्मी ओके हलो मां अचांव थी हलो